हैलो क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं सर मुझे एक ऑर्डर देना है आप के रेस्टोरेंट से तो क्या मुझे देर रात तक जैसे कि अभी आप को पता है कि मौसम स्थिति बहुत ख़राब है तो क्या मुझे देर रात तक और आप के रेस्टोरेंट से मेरे घर का स्थान बहुत दूर है तो क्या आप मुझे ऐसे कठिन मौसम के स्थिति में ऑर्डर दे सकते हैं अभी कुछ समय पहले भारी बरसात हुई हुई है जिस के चलते रास्ते में पानी भी भर रहा होगा तो इस वजह मुझे ऑर्डर देना है क्या आप मेरे नियत स्थान पर ऑर्डर कन्फर्म कर सकते है